उज्जैन ज़िले में लोकप्रिय कुछ सामान्य पारम्परिक पकवान जो खाने को देखे जाए तो वह है सबसे ज़्यादा चलती है जो उज्जैन ज़िले में वह है दाल बाटी और लड्डू तो जिल दाल बाटी जो बनाई जाती हैं तो बाटी तो बहुत आसान तरीके से बन जाती है उसमें आटा हल्दी जीरा वह डालते हैं और उसमें आग जलाते हैं कंडे से और कंडे से आग जलाकर फिर बाटियों आटा मसला जाता है और फिर बाटी को तैयार करते हैं फिर आग में उसको सेकते हैं और सेकने के बाद में उनको निकालते हैं निकालने के बाद में उनको अच्छे से घी लगाया जाता है बहुत सारा घी लगाया जाता है बाटी में और जब सब्ज़ी तैयार की जाती है दाल तो दाल भी दाल में से हम टमाटर हरी मिर्ची और वह बहुत अच्छी लगती है दाल बाटी में और जो लड्डू तैयार किए जाते हैं तो लड्डू के लिए जैसे रोवा होता है उसमें काजू बादाम सौफ़ यह डालती हूँ और उसके लिए भी पहले लड्डू आटे के गोल गोल बनाए जाते हैं उसको पूरा लड्डू बना कर फिर उसको चूल्हें में भाँपना फिर उसको निकालना फिर उसको फोड़ना फिर मिक्सर में पीसना या इमामदस्ते से खारना खारने के बाद में उसको फिर छलनी में छानना उसको वह छानने के बाद में फिर उसके घी में मिलाकर उसके लड्डू तैयार किए जाते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और उज्जैन ज़िले में देखा जाए तो और भी बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा लड्डू वाफले लड्डू बाफले बाफले भी होते बाफले की भी सामग्री सेम होती है जैसे बाटी बनाई जाती है लेकिन बा बाफले के लिए पहले उनको आटे को मस मसल के उनके गोल गोल बनाए जाते हैं फिर उनको पानी में उबाले जाते हैं पानी में उबलने के बाद में उनको सेकना ऐसे कंडे की अंगारे पर सेकते हैं उसको जब वह सेक जाते हैं तो फिर उनको पूरा तोड़ कर घी के अंदर डूबोते हैं और डूबोने के बाद उनको निकाला जाता है और उनके अंदर हल्दी होती है तो उनका कलर होता है बिल्कुल पीला पीला और वह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं अधिकतर उज्जैन ज़िले में यही चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा चलती है परम्परिक पकवान हमारे उज्जैन ज़िले के माना जाता है और अधिकतर लोग यही खाना पसंद करते हैं